हांव एकदां लायव सिंगींग आयपाक गेल्लेलें त्या दिसान रविंद्र भवना एक कॉन्सर्ट जाल्लेलो तेचो आवाज खूब बरो आसलो आनी लायव थंय पफोमन्स जाता आनी हांव सुद्दां यूट्यूबार सोंग्सो खूब आयकतां पूण लायव आयकून एकदम वेळीच कशी फिलींग येता आनी हांव घर म्हाका रिलीज बरोपाची खूब हांवें एक डायरी केल्लेली आसा म्हाजो सिंगींगचो अनुभव खूब आसा म्हाका सोंग्स बरोवपाचे खूब लायक आसता आनी अशें म्हाका एक चान्स जाय की स्टेजीर गावपाचो बी मागीर एक असो कॉन्फिडन्स कसो येता मागीर म्हटल्यार लोकांचे अशे विशीस मेळटा त्या खातीर म्हाका खूब आवडटा जर म्हाका एक चांस मेळलो जाल्यार म्हाजी ती रात स्पेशल जाता सिंगींग म्हाज्या जिवाक एक अशी मन मनाक खुशी कशी जाता आनी तेची म्हाका सोंग्स म्हटल्या ते मस्तमगन तेरे हवाले इतनी सी बात है जालीमा अशें म्हाका ही अरजीत सिंगाची सोंग्स म्हाका ही खूब लायक आसा आनी तशेंच आनी खूब सिंगर आसा म्हटलें अरजीत लायक अरजीत सिंगा सारके काम करतना सोंग्स आयकपाक आयकपाक बी मजा येता आनी सिंगर्स खूब आसा म्हटले अर्जीत सिंग नेहा कक्कर अनूजजीन आनी जुबीन अशे खूब सिंगर्स आसा आनी म्हाका इंग्लीश बी सोंग्स खूब आवडटा इंग्लीश हिंदी मराठी अशी वेगळीच आयकन फिलींग येता आनी म्हटलें हांव काम बी करतना म्हाका आयकपाक जी संवय खूब आसा लायक बसीन हांव चडलें की सोंग्स सोंग्स म्हटल्या इयरबड्स हांव घेतां ते सोंग्सान बसीन सोंग्सां आयकपाक आनी घरा वयतना म्हाका गेम्स आसता तेन्ना म्हाका फ्री टायम मेळ बी जाल्यार हांव सोंग्सां आयकताां क्लासीन बसोन आनी न्हिद न्हिदच्या आदी बी आयकता असो असो म्हाजो टायम सोंग्सक हांव दिता आनी म्हाका मेन म्हटलें अरजीत सिंगाची अशी सोंग्सां तेजी फिलिंग्स तेजी एक्सप्रेशन तेची सिंप्लसिटी म्हाज्या मनाक आनी जिवाक खूब लागता आनी आनी अशें घरा व्हडल्यान व्हडल्यान गाता आनी म्हटल्या म्हजो आवाज सगळ्यांक आवडटा आनी अशें कॉलेजीन म्हटल्या इवेंट बी जाता तेन्ना हांव म्हटल्या इवेंटाक ते पार्टिसिपेट बी करता आनी असो खय शो बी आसता तेन्ना हांव वयता आनी कोणाक जर म्हटल्यार सोंग्साची गरज बी पडटा जाल्यार हांव तांकां म्हटल्या सोंग्सां बरोवपाची मदत करता आनी आनी अशें म्हटल्या आनी म्हाका अभंग बी अशें आयकपाक खूब आवडटा आनी गावपाक आवडटा आनी नाटकान हांव काम करता त्या खातीर नाटकां म्हाका गावपाची संद्धी मेळटा आनी ते अशे लोकांच्या मनाक खूब लागता हांव गायता ते आनी आनी अशें अशेंच करून लोकांची मन आसता तें प्रसन्न जाता आनी आनी म्हाजी फ्रेंड्स म्हाका खूब सपोर्ट करतात म्हाजी फॅमिली करतात आनी आनी म्हटले आनी तशी म्हाका खूब सोंग्सां आवडटात आनी सोंग्सां म्हटल्या म्हटले म्युजीक अशें म्हाका व्हडले जावन म्युजीक टिचर बी जावपाचें आसा आनी भुरग्यांक शिकोवपाचें आसा आनी त्या खातीर हांव म्युजीक टिचर जावपाक सोदतां